हम को रामचरि हम को रामचरित्र मानस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम को इसमें राम भगवान राम की कहानी लिखी हुई है जो कि की सच्ची घटना पर आधारित है लोग कहते है कि कल सतयुग में राम धरती पर अवतार लिए थे और राम चारों भाई एक हो के रहते हैं एक दूसरे का दुख सुख समझते हैं यह इस लिए हम को रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लग लगता है और रामायण में ये भी दिखया जाता है कि कैसे वो माँ का सम्मान करते हैं भाई चारे का सम्मान करते हैं भाई चार एक हो कर रहते हैं ग़लत का विरोध करते हैं इस इस के लिए हम को ये सब बातें अच्छी लगती हैं और रामायण में अपनी प्रजा का अपने अगल बग़ल का वालों के भी दुख सुख का ख़याल रखते हैं इस अपने देशवासियों का ख़याल रखते हैं अपने देशवासियों के लिए वो कुछ भी नहीं सोच ग़लत नहीं करते हैं अपने भाईचारे के लिए ग़लत नहीं सोचते उसमें किसी का बदला नहीं है कि किसी को मार के उनका बदला लेना है ये सब बातें उसमें नहीं है हम को एक हो कर रहना सिखाते हैं कि हम एक घर में रहें और एक भाई चारे की तरह रहें और किसी के साथ ग़लत ना करें धर्म अधर्म के रास्ते पर ना जाएं हम धर्म के रास्ते में चलें और हम लोगों को धर्म का रास्ता ज्ञान का रास्ता बताता है फिर चलने की शिक्षा मिलती है इससे हम को ये प्रेरणा देता है कि हम को भाई बहन में कभी भी झगड़ा कर के नहीं रहना चाहिए हम को को आपस में हमें बांट के खाना चाहिए बांट के रहना चाहिए अच्छे से रहना चाहिए माता सीता की कहानी है इसमें कि माता सीता ने अपना कैसे त्याग दिया या और उन्होंने अपने परिवार के लिए अपना बलिदान कर दिया लेकिन अपने परिवार के ऊपर आँच भी नहीं आने दी इस लिए हम को रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है